हम एक ठो कैमरा मंगवाये थे वो कैमरा बहुत बेकार था ना उसमें पिक्चर भी ठीक से देख पाता था ना उसमें सही से उसका अथि था कुछ नहीं था हम बेकार उसको लेकर पछता रहे हैं ठीक नहीं था कैमरा कैमरा बहुत खराब था बेकार था देखने में ठीक था लेकिन हम अच्छा नहीं था हम देखे तो पिक्चर भी सही नहीं आया और ना ही उसका क्वालिटी ठीक था देखने में बहुत खराब था बहुत बेकार था ये कैमरा बहुत ही बेकार